हिंदी भाषा जो अपन देख जो ये हमारे भारत देश की मातृभाषा है ये भी पूरे भारत हम कहीं पे भी जावे तो हिंदी बोलते तो लोग समझ जाते हिंदी तो हिंदी में बढ़िया बात वार्तालाप भी हो जाता है लोगों से अब कई शहर जाएँ इधर चेन्नई इधर चलें जाएँ इधर ये अपनी अलग भाषा बोलते हैं तमिलन हिंदी आती है तो हिंदी वाले से आराम से बात हो जाती है और आगे इधर पंजाब हरियाणा जावे इधर तो फिर भी इनकी थोड़ी बहुत भाषा थोड़ी समझ में आ जाती है पर इधर भारत के निचले देखे न इधर साउथ में जाओ इधर नहीं आती तो इधर हिंदी का हिंदी हिंदी से यो है कि भई पूरा भारत एक हो रखा भाषा से के भाषा अलग अलग नहीं है तो सबकी भाषा एक है तो उससे बढ़िया रहता है वार्तालाप करने में